اردو زبان ایک نہایت ہی خوبصورت لطیف باوقار دل نشین زبان ہے جو اپنے اندر ایک منفرد تہذیبی ادبی فکری ورثہ رکھتی ہے اردو زبان نہ صرف ایک ذریعہ ابلاغ ہے بلکہ یہ جذبات احساسات اور خیالات کے اظہار کا ایک حسین و منفرد انداز بھی ہے ذیل میں اردو زبان کی وہ خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں جو مجھے بہت دلچسپ لگتی ہیں نمبر ایک نرمی لطافت اور شیرینیی اردو زبان کی سب سے نمایاں اور دل کو بھانے والی خصوصیت اس کی نرمی اور شیرینی ہے اس زبان میں بول چال تحریر اور شاعری سب میں ایک خاص لطافت پائی جاتی ہے جب کوئی شخص اردو میں نرمی اور احترام سے بات کرتا ہے تو سننے والے کے دل پر اس کے الفاظ کا اثر گہرا ہوتا ہے الفاظ جیسے محترم مہربانی ہوگی اگر زحمت نہ ہو براہِ کرم وغیرہ نہایت شائستہ اور باوقار انداز میں کسی بات کو کہنے کا ہنر سکھاتے ہیں نمبر دو ادب و احترام کی زبان اردو زبان میں ادب کی جھلک ہر جملے میں نظر آتی ہے یہ واحد زبانوں میں سے ایک ہے جس میں مخاطب کے لیے مختلف انداز ہے سماع اور عام تم آپ تم تو اور انفعال استقال کیے جاتے ہیں تاکہ مخاطب کے درجے اور عمر کے مطابق احترام ظاہر کیا جا سکے اردو میں بڑوں سے بات کرنے کے لیے الگ انداز اور دوستوں یا ہم عمر لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا الگ اسلوب ہوتا ہے یہ چیز زبان کو مزید پر وقار اور معاش معاشرتی ہم آہنگی کے قابل بناتی ہے نمبر تین شاعری کی زبان اردو زبان کی سب سے خوبصورت خصوصیت اس کی شاعری ہے اردو شاعری نے دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کیا ہے غالب میر اقبال فیض احمد فراز پروز پروین شاکر جو ن ایلیا جیسے شعرانے اردو کو نہایت بلند مقام عطا کیا ہے اردو شاعری میں غزل نظم ربائی قصیدہ مرثیہ ہائکو جیسے کئی انداز موجود ہیں جو زبان کو تخلیقی اور فکری لحاظ سے بہت زیادہ وسعت دیتے ہیں اردو کے اشعار میں محبت درد فلسفہ انقلاب سیاست اور سماج سب کچھ موجود ہوتا ہے نمبر چار زبانوں کا سنگم اردو زبان مختلف زبانوں کا خوبصورت امتزاج ہے اس میں فارسی عربی ترکی سنسکرت اور ہندی کے الفاظ شامل ہیں یہ خصوصیات اردو کو نہ صرف انسانی لحاظ سے مالا مال بناتی ہے بلکہ اسے ایک عالمی زبان کا درجہ بھی دیتی ہے اردو میں جہاں خواب محبت وفا دل عرض دعا جیسے فارسی عربی الفاظ ہیں وہیں منتن جنم پیار دھن جیسے سنسکرت سے ماخوذ الفاظ بھی موجود ہے اس لسانی آمیزش نے اردو کو ایک کثیرالثقافتی زبان بنا دیا ہے پانچ خطراتی اور رسم الخط اردو زبان کا رسم الخط نستعلیق دنیا کے خوبصورت ترین رسم الخطوط میں شمار ہوتا ہے اردو کی خطاتی ایک فن ہے جو صدیوں سے برزخیر کے فنونِ لطیفہ لطیفہ کا حصہ رہا ہے نستعلیق رسم الخط نہایت حسین متوازن اور آنکھوں کو بھلانے بھلا لگنے والا ہے آج بھی اردو قطب شاعری کے مجموعے اخبارات ویب سائٹس اسی رسم الخط میں پیش کیے جاتے ہیں نمبر چھ محاورے اور ضرب الامثال اردو زبان میں محاوروں اور ضرب الامثال کا خزانہ پایا جاتا ہے یہ نہ صرف بات کو مختصر پرا اثر بنانے میں مدد دیتے ہیں بلکہ گفتگو میں ایک دلچسپ معانی خیز اور مزاحیہ پہلو بھی شامل کرتے ہیں جیسے اونٹ کے منہ میں زیرا آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکا نیکی کر دریا میں ڈال اندھیری نگری چوپٹ راج ان محاوروں سے اردو زبان کی لسانی گہرائی اور تجربات و مشاہدات کی جھلک دکھائی دیتی ہے نمبر سات تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار اردو زبان اپنے اظہارِ خیال کی تنوع اور وسعت کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے اردو میں افسانہ نگاری ناول نگاری سفرنامہ خاکہ نگاری تنقید مکالمہ نویسی مزاح نگاری وغیرہ کی طفیل روایت موجود ہے سعادت حسن منٹو کرشن چندر عصمت چغتائی بانو قدسیہ اشفاق احمد جیسے مُصنّفین ہیں اردو ادب کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچایا ہے نمبر آٹھ جذبات کی خاص زبان اردو زبان جذبات کے اظہار کے لیے بہترین ذریعہ ہے چاہے خوشی ہو یا غم عشق ہو یا تنہائی حیرت ہو یا مایوسی اردو میں ہر جذبے کے لیے ایسے الفاظ موجود ہیں جو سیدھے دل پر اثر کرتے ہیں مثال کے طور پر تم یاد بہت آتے ہو دل کو سکون ملا خواب ادھورے رہ گئے خموشیوں میں بھی آواز تھی یہ سب جملے سادگی میں گہرائی رکھتے ہیں اور اردو کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں نمبر نو اردو کا عالمی اثر آج اردو برِّصغیر تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے پاکستان بھارت بنگلہ دیش افغانستان خلیجی ممالک امریکہ برطانیا اور کینیڈا میں اردو بولنے والے افراد بڑی تعداد میں موجود ہیں اردو شاعری موسیقی اور ڈرامے عالمی سطح پر مقبول ہو رہے ہیں جو اس زبان کی القومی مقبولیت کو ظاہر کرتا ہے دس نمبر دس آسانی اور سادگی اگرچہ اردو میں الفاظ کا خزانہ بہت وسیع ہے مگر یہ زبان سیکھنے اور سمجھنے میں آسان ہے خاص طور پر بول چال کی زبان میں اردو نے اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھال لیا ہے عام گفتگو میں جو روانی شائستگی اور سادگی ہوتی ہے وہ دیگر زبانوں میں کم نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ اردو ہر طبقے کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اختتامیہ اردو زبان کے ایک زندہ متحرک اور ترقی پسند زبان ہے جو نہ صرف ماضی کی تہذیبوں کی امین ہے بلکہ مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ بھی ہے اس کی خوبصورتی تنوع گہرائی نرمی اور جذباتی اظہار کی صلاحیت ایسی خصوصیات ہیں جو مجھے بہت متاثر کرتی ہیں اردو صرف ایک زبان نہیں بلکہ ایک احساس ہے ایک لب و لہجہ ہے ایک تہذیب ہے اور ایک ثقافت ہے اس کی نزاکت وقار حسن کو محسوس کرنے کے لیے دل کی آنکھیں درکار ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اردو دلوں میں بسنے والی زبان ہے اگر چاہے